औ आं सासे खृष्टान बिमा ओह खृष्टान खृष्टान मोनसे धोरोम खृष्टाना मोनसे गोथार धोरोम होन्नानै आं फोथायो आरो आं सान्नानै लायो आरो बे जोंनि ओनसोलाव जोंनि बे थागुबैयाव गोबां जोंनि ओह ओनसोलाव गोबां धोरोम दङ बेयाव हिन्दु दङ मुस्लिम दङ ओह बर' बाथौ दङ बेयाव जोङो ओह जों जि धोरोमानो जों फालिया मानो इसोरखौ जि मुं लाया ओह लानानै सिबिया मानो खृष्टान धोरोम बाथौ जेरै जों खृष्टानफोरा जिसुखौ जों फोथायो जिसुआनो जोंनि ओह था जोंनि बिफा जोंखौ सोरजिनाय बिफा होन्नानै जों फोथायो बिदिनो गुबुन गुबुन जों बाथौफोराबो ओह गावसोरनि नेयम बायदिहाय बिसोरो ओह सिबियो आरो हिन्दु हिन्दु माखासे बेयाव हिन्दु होनब्ला गासिबो मोनसे ओह माबायाव गोलैजोबो बेयावहाय गुबुन गुबुन फोथायनाय दङ सोरबा हिन्दुफोर रामखौ फोथायो कृष्ण गुबुन गुबुन बेफोरखौ फोथायनाय दङ आरो बेयावहाय जोंहा धोरोमनि गेजेराव गावबा गाव जेरै खृष्टान हग मुस्लिम हग ओम मुस्लिमानो जाया मानो ओह बाथौ बर' बाथौ बे जे गावबा गाव नेम निथि जोंहा मोनसे मोनसे मोनसे नेम दङ जेरैहाय जों दा खृष्टानाव मोनसे नेम दङ जों खृष्टान खृष्टान होमब्ला जोंहा मोनसे देवबाराव जोङो गोथार सानजों फालिनाय जायो आरो देवबाराव जोङो जोङो गासैबो गामियारि जाय जेरावहाय जों खृष्टान ओह मण्डलिफोर दङ खृष्टान गामि बेफोरो फुं देवबार सानाव जों अराय सम गामिनि खौसे जानानै जों गोथार गिर्जा न'आव जों ओह इसोरखौ सिबिनाय जायो जेरैहाय हिन्दु धोरोमफोरा बाथौफोरा बाथौ थानसालियाव बिसोरो इसोरखौ सिबियो हिन्दुफोराबो गावसोरनि मन्दिराव बिसोरो गावसोरनि नेम बायदिहाय बिसोरो ओह फालिनाय जायो इसोरखौ गाबज्रिनाय जायो आरो बेवहाय गोबां नेम खान्थि दङ जेरैहाय जोंनि खृष्टानफोरा जोंनि खृष्टानफोरा जोङो जोंनि खृष्टाना जों माबायदि नेम माबायदिहाय जों सोलिबोनांगौ माबायदिहाय बेबहार खालामनांगौ जोङो खृष्टान होनब्ला जों जोङो गावखौनो जोङो जों नागिरनांगोन गावनि आखल आखुखौ जोङो ओह धोरोम लानानैल' जोङो खृष्टान होनब्ला जोङो जाया आरो हिन्दु मोनसे ओह लानानै जोङो जाया धोरोमा मोनसे जोंनि गाव गावनि मोनसे ओह जिउआव रैखाथि बा गावखौनो फोसाबनाय मोनसे बेयो जोंनि जे खृष्टानानो जा हिन्दुआनो जा मुस्लिमानो जा मोनसे धोरोम लानानै जों गावखौनो मोजां लामाखौ जों आवग्रिलांनो हायो मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो धोरोमाव जोंहा मो माखासे रे ओम माखासे नेमखान्थि थायो जेरै नेमखान्थि थायो जेरैहाय जोङो गावदों गाव जोङो अनज्लायनांगोन गावजों गाव जोंनि खृष्टान धोरोमाव बेबायदि जों गावजों गाव जों अनज्लायनांगौ हेफाजाब होस्लायनांगौ सोरबा बेमार आजार जादों जादोंब्ला बिनि थाखै बिनि न'खराव थांनानै जोङो माखासे जों इसोरनियाव जों आर'ज खालानानै होनांगौ आरो माखासे ओह समाजिक समाजिक मानि रांखाउरिनि जेरैहाय न'खर दुखिया न'खराव सोरबा अलखद जादों बेमाराव गोग्लैबाय बिसिनि थाखै जोंहानो मानि जों हेफाजाब होनांगौ रां दों ब्लाबो जों मावनाय दांनायदोंब्लाबो बिसिनि नख'रखौ जों हेफाजाब होनो हायो आरो बेबायदिनो जों अनज्लायनांगौ जोंनि बे खृष्टान धोरोमाव जों बेबायदिहाय जों नेम निथिखौ जों फालियो मानि ओह आरो जों गोरोन्थि गोरोन्थि जादोंब्ला जोङो गोरोन्थि मावलायदोंबा नांज्लाय खमलाय सोरखौबा बोराबलायनाय थादोंबा जों बेबायदिखौ जों थानो जोंनि बे खृष्टान धोरोमाव जों बेखौ थानो मोना बा जों बि बि जों बिदिहाय थायोब्ला जोंहा गाव गावनि जोंनि जिउआव जोङो खोमसिखौ जों लाबोनाय जायो गावनि गाव बोराबलायनायखौ जों लाबोनाय जायो मोनो होमब्ला जों सासेखौ सासेखौ जों अनज्लायनांगौ आरो खमा होस्लायनंगौ ओमब्लासो जोंनि बे धोरोम ना धोरोमखौ जोङो मोजाङै जोङो दैदेनलांनो हायो आरो गाव गावखौनो जोङो गाव गावनि गोसोखौ गाव गावनि समाजखौ जों ओह मोजाङै फोसाबलांनो हायो आरो गाव गावखौ जोङो दै मोजांहै मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो मानि धोरोम होनोब्ला जों हिन्दुआनो ना हिन्दुआनो जाहाते हिन्दु जेरैहाय माखासे हिन्दुफोरा ओह बाथौ बाथौखौ फोथायो बाथौ होह सिजौ सिजौ दंफांखौ बिसोरो इसोर होन्नानै फोथायो बेबायदिनो मोनसे मोनसे जों मोनसे मोनसे गावनि धोरोमाव जोङो मोनसे मोनसे इसोरखौ मुं लानानै जों फोथायनाय जायो नाथाय दिनै आङो मोनसे ओह ओरैबायदि जों बुंनो सानदों आङो दिनै आं सासे खृष्टान आइजो खृष्टान बिमा आं खृष्टान आं जिसु कृष्टखौ आं सिबियो जिसु खृष्टखौ आं सिबिनानै आंनि जिउआव माबोरै आं गोजोन्नाय मोनदों आं बेखौ बुंनो सानदों मानो होमब्ला आं धोरोम इसोरखौ सिबिनानै इसोरनिफ्राय आं गोबां हेफाजाब मोनदों मानो होमब्ला जोंहा जेब्ला आं दुखु जायो अब्ला दुखु आंखौ गोजोन होनो आं रावबो आंखौ गोजोन होनो रावबो गैया जेब्ला आङो आंनि आं फोथायो जोंनिया मोनसे इसोरनि सेराव इसोरनि सेराव इसोरखौ गोसोखांनाय जिसुनि नाम लानानै जेब्ला नोंनि दुखुनि समाव नोङो गोसोखाङो नोङो बिनियाव बिख'यो बिनियाव गाबख'यो गावनि फाफफोरखौ निमाहा हो लाग्रोनानै आं बिनियाव गथायो जिसुनियाव गथयो आङो जिसुखौ जिसुनियाव गथायनाय जिसुदो रायलायो जिसुदों जों गथायो गाव गावनि नांगौफोरखौ बेयाव आं माखासे आंनि ओह इसोरनिफ्राय आंनि जोंखौ ओह ओह सोरजिनाय गोथां बिफा इसोरनिफ्राय जों आङो हेफाजाबखो मोनदों आरो अन्नायखौ मोनदों आरो दिनैसिम बे गोथां बिफा इसोरानो गोथां जिसु खृष्टआनो आंखौ हेफाजाब होबाय होबोगासिनो दं आरो बि अन्नायजों दिनैसिम आङो ओह मोजाङै सोलिबोदों आरो मोजाङै आंनि जिउ खांबोनो हादों आरो माखासे दुखुनि गेदेर गेदेर खैफोद अलखद समावबो गोथां फोरबु जिसुआ फोरबु जिसु खृष्ट इसोर आफाया आंखौ हेफाजाब होबोगासिनो दङ आरो आं हेफाजाबखौ मोनबोगासिनो दङ बेबायदिनो जोङो धोरोमखौल' सिबियोबाल' जाया जोङो मन्दिर हिन्दुफोरदो मन्दिराव थाङो जों खृष्टानफोरा गिरजा न'आव थाङो नाथाय बे गिर्जा न'आवल' थांब्ला जोङो गोथार जाया इसोरनि अन्नायखौ मोना जोङो मावनांगौ जों कर्मफोरखौ जों दिन्थि नांगोन सासेखौ सासेखौ अनज्लायनाय खमा होलायनांगोन गोरिबखौ अन्नांगोन माखासे सोरबा दुखुआव गोग्लैदोंबा बेसोरखौ जों हेफाजाब होनांगोन आरो जोङो नांज्लाय खमलाय जोङो जालायो बिखौ जों गोसोआव आघाथ लाया लाखानो जों मिलायनांगौ आरो खमा होलायनांगौ अनज्लायफिन्नांगौ गावजोंगाव गावजोंगाव जों अनज्लायन्नांगौ आर निमाहा होलायनांगौ बेनो जोंनि खृष्टान धोरोमनि माखासे नेमखान्थियै जोङो ओह सासेया सासेखौ जों हेफाजाब होलायनांगौ आरो सासेया सासेखौ जों अनज्लायनांगौ नङा जों नांज्लाय खमज्लायजों नङा जों बुज्लाय खाज्लाय रागा जोंनायजों आं बियो आंखौ बिबायदि बुंदों आं बिखौ माथो होया बेखौ आं उल्था खालामफिन्नांगौ जोंनि गोसोआव जोंनि बे धोरोमाव बेबायदि नङा जे खृष्टान धोरोमावल' नङा हिन्दु कृष्ण हिन्दु धोरोमावबो बेबायदिनो ओह माखासे नेम निथि दङ माखासे ओह ओह सोलिनांगौ दङ मा जोङो बे मन्दिराव थाबा इसोरखौ गाबज्रिबा जोंखौ हिन्दु धोरोमखौ जों इसोरखौ गाबज्रियो मोजाङै जोंहा फाफ गैया जों गोरोन्थि जों जोंहा जे जों गोरोन्थि नङा जों अराय सम मन्दिराव थाङो अराय सम इसोरखौ जों फुजियो अराय सम बाथौ मन्दिराव जों थाङो नाथाय बेबायदि जोङो साननो लानाङा जोङो बाथौ मन्दिराव थांबानोखि बा गिर्जा न'आव आह इसोरखौ सिबिब्लानोखि देवबार सानाव थांबानोखि थांबानो जोङो गोथार जागोन बा जोङो मोजां सुबुं मोजां ओह आसारखान्थिखौ जों मोनगोन बे नङा जों गाव गावनि आखल आखुजों लोगोसे जों धोरोमखौ जों सिबिलाङो धोरोमजों लोगोसे जों गाव गावनि आखलखौसो जोङो सोलायलांनांगौ आं मा दिनै आं मा सोलिदों मबे लामायाव सोलिदों आं सोरखौबा आं दुखु होदों नामा सोरखौबा आङो धोरोमखौ लानाय सोरखौबा धोरोमखौ आं नेवसिदों नामा जोङो दानि जुगाव धोरोमजों धोरोम जों मुगैज्लायो नायनो बाज्लायो नाथाइ बे नङा इसोरा जोंखौ बेबायदिखौ जोंखौ मावनो होवाखै जियानि धोरोमानो जाया मानो नोङो अनज्लायनांगौ हेफाजाब होलायनांगौ मुगैज्लायनाङा रावखौबो जोंङो गाव गावनि लाइफ जो थैना थांबा जों जोंनि बे जोंनि ओह ओह जिउआ जों मा हासहैगोन जों बेखौ नायनांगोन जों बेखौ सानग्रोनांगोन बेनिखायनो जों बे थासारियाव जों गोथां थासान्दियाव धोरोमजों लोगोसे जों मोजां खामानि मावनांगोन कर्मजों मावनांगोन बेनो जोंनि आर इसोरा जोंखौ बेखौनो थिनदों ओह सासेया सासेखौ हेफाजाब होज्लायनांगौ आरो सासेया सासेखौ जोङो ओह अनज्लायनांगौ निमाहा होनांगौ आह